कॉलेज डिग्री हिकु हेतिरी डिग्री आहे जंहिं सां असां आधार सां असां नौकिरी पंहिंजे समाज में इज़त सम्मान ऐं पैसा बि कमाए सघंदा आहियूं मुंहिंजो पुटु जंहिं बी बी आई कयो आहे बैंकिंग ऐंड इंश्योरेंस हाणे हू पंहिंजे पेरनि ते बीठलि आहे हुन पंहिंजे हिकु साल पहिरीं ई पंहिंजी बी बी आई जी डिग्री पूरी कई हुई हाणे हू हिकु बैंक में कमु करे रहियो आहे ऐं हू पाण में ॾाढो आत्म निर्भर कॉन्फिडंस ऐं पंहिंजे दोस्तनि में बि हिकु सुठी तरह हिकु चवंदा आहिनि न स्टेट्स स्टेट्स मेंटेन कयो अथेई सच में असांजे लाइ ऐॾुकेशन सिस्टम हीअं चवंदा आहिनि डिग्रीअ जी चङी माइने आहे